मेरा नाम पूजा सिंह है मैं आपके रेस्टोरेन्ट से खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ हमलोग दस लोग हैं दस लोगों का खाना चाहिए पहले यह बताइए कि आप खाना खाने को अच्छे तरीके से बनाते हैं साफ़ सफ़ाई से कि नहीं आपके यहाँ का खाना ताज़ा रहता है कि नहीं कहीं आप मुझे ऑर्डर करवाएँ और खराब खाना बासी खाना भेज दिए तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता दीजिए और आपके खाने में क्या क्या डिशेज हैं वह भी बताइए अगर कोई नई चीज़ है तो उसके बारे में बताइए अगर पुरानी है तो वह भी बता दीजिए ऐसे आपके यहाँ का सबसे फ़ेमस डिश क्या है उसके बारे में बताइए उसका दाम क्या है उसके बारे में मुझे बताइए तब हमलोग एक साथ दस लोगों का खाना ऑर्डर करना है

और आपके खाने में क्या क्या पनीर है मलाई कोफ़्ता है पूड़ी वग़ैरह है क्या है तो वह भी पैक करिएगा मीठे में भी कोई मिठाई आइसक्रीम गुलाब जामुन यह सब मीठा भी होगा तो मीठे में भी दो मीठा भेज दीजिएगा सबको अच्छे से भेजिएगा और अच्छे से पैकिन्ग भी करिएगा कि लान भेजने में आपको कोई दिक्कत न हो और गिरे भी न साफ़ सुथरे से रहे अच्छे से यहाँ पर डिलिवर हो जाए और थोड़ा जल्दी भेजिए क्योंकि यहाँ पर सबलोग खाने के लिए बैठे हुए हैं थोड़ा जल्दी करिए और जल्दी भेज दीजिए